میرا پسندیدہ اقتباس عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے یہ ہے جسے اللہ تعالی اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی اور یہ اقتباس مجھے بہت اچھا لگا ہے پوری زندگی کے لیے